हमर गाम सुपौल जिलाके सुखपुर गाम यऽ सुखपुर गाममे एकटा सबसँ एतिहासिक मन्दिर तिलहेश्वर मन्दिर छै जे तिलहेश्वर मन्दिर प्राचीन कालमे हुनकर नाम हमरा लागैए त्रयिश्वर हेतय या तिलेश्वर हेतय बादमे ओकरा भ्रंस रूपमे तिलहेश्वर नामसँ विख्यात यऽ ओहि मन्दिरके महत्व ई छै जे एहिठमा सौनक ऋषिके आश्रम छलै सौनक ऋषि किछु परम्पराके अगर देखल जाहि प्राचीन कालके तऽ लागै छै जेना जे सुतजी महाराज सौनक इत्यादि अट्ठासी हजार ऋषिगणके जे आश्रम रहए सौनक जीके आश्रम जाहिमे अट्ठासी हजार ऋषिगण रहए रहथिन से प्रायः इएह स्थान रहए तिलहेश्वर स्थान ही बादमे जाके ताहि दुआरे एहिठिमा तिलहेश्वरके प्रचलित मन्दिर यऽ जे सुपौल जिलाके सबसँ अखनुका सरकारी स्तरसँ भी प्रथम स्थान ग्रहण कयने छै आओर ओहिठिमा बहुत प्रकारसँ विकास भी भेल हँ एहिठुमका स्थानीय जे छै से जे महिमा ई छै जे एहिठुमा पूजन स्मरण आराधना करलासंँ जे जे कामनासँ जाइए ओकर ओ कामना भी पूरित होइत छै आ प्रख्यात मन्दिर यऽ एहिठमा भारतके अन्य अन्य जगहसँ भी लोक आबय जै छै जेना अहाँकेँ भागलपुर पूर्णिया दरभङ्गा मधुबनी अहाँकेँ दिल्ली एहि सबसँ लोक सब जे बाहर जाके जुड़ल छै एहिठुमका महिमा सुनाबय छै निश्चित रूपसँ ओहिठुमासंँ लोक एहिठुमा आबिके स्मरण पूजा करैए